हँ हैलो सुपौलमे सुपौलमे तऽ ढेरिक मंदिर जेना भए गेल ओ अहाँके ओ पिलेसर बरारी मे कपिलेसर के बाद अहाँके भए गेल फेर बेनिपट्टी तरफ़ ज्वालामुखी ग्वहरसभ कतहुका लिये पिलेसरक लिये की भाड़ा यही अहाँकेॅं कतौ छियै अहाँ मतलब सुपौलमे छियै की कतौ छियै तऽ सुपौलसॅं अहाँकेॅं दश टका या बीस टका लागत अहाँके बीस टका लागत अहाँकॅं सुतपुर सुतपुर आबयमे ठीक छै सुतपुरसॅं छै ने ई रिक्सा क़रिकऽ अहाँ कहबै टिनेसर जेनाइ अछि तऽ दश टका लेत अहाँके टिनेसर पर छोड़ि देत

जेबन तऽ ठीके छै टिनेसरसॅं फेर अहाँ ज़हन पूजा पाठ क़रिक निकलबै ने तऽ ई रिक्सा फेर अहाँ करि लेब अहाँ बाज़ार आबि जायब ओतऽसॅं ऑटोवलाक कहबै जे हमरा कर्णपुर चौक छोड़ि दे ठीक छै कर्णपुर चौकसॅं अहाँकेॅं गाड़ी मिल जायत बस मिल जायत आर टेम्पो मिल जायत सभ मिल जायत अहाँ आरामसॅं जे छै तीस पैंतीस टका लागत अहाँकेॅं जेवन पहुँच जेबै अहाँ ठीक छै ओतय

नहि तऽ अहाँ जेवन जायसॅं पहिले तब ज्वालामुखीए ग्वहर चलि जायब किया तऽ कर्णपुरसॅं परसनमासॅं जे कर्णपुरसॅं परसनमाक दूरी बहुत कम छै तऽ अहाँके दश पाँच टकामे अहाँ पहिले परसनमा चलि जायब ज्वालामुखी ग्वहर ओहिके बाद जे छै ओतयसॅं जेवन निकलि जायब ठीक छै कियाकि फेर ओतयसॅं रिटर्निंग आबय परत तऽ अहाँकेॅं जादा भाड़ा लागि जायत

ठीके छै टिनेसरके अहाँकेॅं बता दी टिनेसरके पण्डासभ ओतय छै तीन चारिटा पण्डा छै अमर भए गेल सुबोध भए गेल मनु भए गेल मदन झा भए गेल मुकेश झा भए गेल ईसभ सभटा पण्डा छियै कमिटी अध्यक्ष छथिन बाबू ठीक छै अकाउंटेंट छथिन मनु पण्डा तऽ एतोके अगर अहाँकेॅं कोनो फ़ंक्शन या मुण्डन फुण्डन कुछो भी करैक हैत तऽ अहाँ जे छै हमरा फ़ोन करी अहाँकेॅं नम्बर दय देब या नहि तऽ अगर अहाँ ओतऽ कुछ करैक हैत तऽ अहाँ आरामसं ठीक छै हमरके या कोनो दोसरसे अहाँ करि सकै छी कोनो दिक़्क़त नहि हैत अहाँकेॅं

आओर कोनो बात आओर कोनो बात पूछनाइ यऽ कोनो बात नहि छै ओतयसॅं घूरबै ने या तऽ पण्डेसभके कहबै पण्डा अहाँकेॅं पहुँचा देत या नहि तऽ जेना करबै ई रिक्सा लेबै हँ घर जा सकै छी ठीके छी राखै छी तऽ